नमस्कार राम राम मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ में उधमपुर दा रौह्ने आह्ला आं अ'ऊं में तुसें गी दस्सना चाह्न्ना अपने अपने ट्रांसपोर्ट दे सिस्टम च दस्सना चाह्नां अ'ऊं तुसें गी दस्सना चाह्नां इत्थै सरकार नै बड़े बड़े गै सुख सुविधा लोकें दी सुख सुविधा हर चाल्ली दी हर चाल्ली दे हर चाल्ली दी मदाद कीती दी ऐ अं'ऊ तुसें गी एह्बी दस्सना चाह्ना की जे इत्थै हर चाल्ली दी मदाद कीती दी ऐ आं ते इत्थै एयरपोर्ट एयरपोर्ट ते ओह्बी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस्स मैटाडोर आटो सबकिश हैन अ'ऊं तुसें गी दस्सना चाह्न्नां उधमपुर दा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा गै बैह्तर ऐ बड़ा गै शैल ऐ इत्थै इत्थूं दूऐ शैह्र जानै आस्तै बस्सां बी लग्गी दियां न जि'यां तुसें उधमपुर दा जम्मू जाना होऐ ते इद्धरा एमएच दा बस्स जंदी ऐ मिलट्री हास्पिटल दा बस्स जंदी ऐ अ'ऊं तुसें अगर तुसें हर चाल्ली दे कुसै ग्रांऽ च गै जाना होऐ तां उधमपुर बस्स स्टैंड थमां हर जगह् गड्डी जंदी ऐ अगर तुसें मैटाडोर उधमपुर च केइयें थाह्रें पर आटो स्टैंड खोह्ले गेदे न जि'यां गोल मार्किट च गोल मार्किट च ते एमएच ते गोल मार्किट एमएच ते रेलवे स्टेशन कचैह्री कोला हर जगह् आटो स्टैंड खोह्ले गेदे न अ'ऊं तुसें गी दस्सना चाह्न्नां की जे इत्थै इत्थै हर चाल्ली दे एयरपोर्ट बी हैन ते